हलो अनुपमा रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं जी नमस्कार जी मैं फूलन बात कर रही थी जी मुझे आपके यहाँ एक खाना का आर्डर देना था सर जी सर आप मुझे थोड़ा अमाउंट पर बता सकते हैं सर आपके यहाँ पे कैसे थाली मिलती है जी जी जी सर इसमें एक मिक्स वेज कर दीजिए सर एक दाल फ्राई और जीरा राइस एक और दाल तड़का जी

और रोटी सिंपल वाली जी सर आप सब्जी में ज़्यादा तेल मत डालिएगा और मसाला का भी ज़्यादा उपयोग मत करिएगा मुझे तेल और मसाले से समस्या है जी और कुछ मीठा में भिजवा दीजिएगा क्या क्या आपके पास उपलब्ध है सर मीठा में अच्छा गुलाब जामुन रसगुल्ला अच्छा अच्छा आप रसगुल्ला भेजा दीजिएगा कम शक्कर वाला हाँ जी मुझे शुगर है तो मुझे कम शक्कर का खाना होगा जी जी जी जी आप कितने बजे तक भिजवायेंगे सर अच्छा आठ बजे तक जी जी मैं आपको अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दूँ जी जी आप समय से आप मेरा भोजन भिजवा दीजिएगा जी धन्यवाद सर